मेरा नांऽ कोमल शर्मा ऐ ते में इक स्टूडैंट ऐं बचपन तों साढ़ी पढ़ाई बड़ी मुश्कल कन्नै होई दी ऐ साढ़े मम्मी पापा ने साढ़े बास्ते बड़ा कुछ कीते दा ऐ असें मतलब कि धक्के खाई खाइयै इन्नी मुश्कल कन्नै पढ़ाई कीती दी ऐ मेरे पापा इक मकैनिक ऐं तुसें गी पता बी है ध्याह्ड़ीदार बंदे इ'यै आंगर होंदे कदें पैसा होंदा कदैं पैसा नेंई होंदा में चाह्न्नी आं कि मेरी जाब लग्गै ते इ'न्नी मुश्कल कन्नै मतलब कि में चाह्न्नी आं कि जाब में एह् करना चाह्न्नी ऐं कि जि'यां कि असें आक्खे मतलब कि में हून पार्लर बगैरा बी सिक्खे दा ऐ में चाह्न्नी आं कि मेरी जाब बगैरा लग्गै मेरे मां प्यो ई अच्छा अच्छा घर बाह्र मिले ते अच्छी जाब बगैरा मिले अस इन्नी मुश्कल कन्नै अपनी जिंदगी गी चला दे आं हून बी में पढ़ाई करने गी मी पता ऐ में किन्नी मुश्कल कन्नै पढ़ाई बगैरा करा दी ऐं तां करियै में आक्खा दी ऐं कि में ऐसी जाब करना चांह्दी आं कि अग्गें जाइयै मेरे मां प्यो गी कदें दुक्ख निं होऐ में सलून च कम्म करना चाह्न्नी ऐं ते मीं इन्ना जैदा इंटरस्ट ऐ ओह्दे बिच्च ते कल तो मेरी कोई जाब नेंई लगदी ऐ में फिर बी सलून अपना खोल्लियै अपने मां प्यो गी शैल तरह् मतलब कि अग्गें अच्छी लाईफ जिन्दगी देना चाह्न्नी आं असें इन्नी जैदा दिक्कतां दिक्खी दियां पढ़ाई करदे करदे कि मेरे मां प्यो ने मेरे कन्नै आस लाई दी ऐ कि एह् कुछ बनियै सानूं दस्सगी